आमच्या गोंयचो म्हाजी मुख्यमंत्री श्री मनोहर बाब परिकर जाका आमी सगळी भाई म्हणटाली तेणें एक आमचें गोंयचें नांव अशें केलें खूब अशें तेंच्यांनी अशें गोंयचें नांव जावपा खातीर खूब अशें कल्चरल आनी गोंयाक एक कशें मूळ गोंयचें अशें स्वरूप दिलें आनी आख्ख्या जगान आख्ख्या भारतान अशें गोवा हो वळख वळखपा सारको असो तेणी ट्युरिस्टाक हें केलें आमचो कल्चर हें केलें प्लस इफी इफी आशिल्लें इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल तें तेणे गोंयान एक असो इवेंट हाडलो की तो खरेंत गोंयाक एक अभिमानाची गोश्ट म्हटल्यार जाता की तें तितून तेणें कोंकणी फिल्म हेका सुद्दां तेणे खूब हे दिली मान्यता दिली मान्यता दिली इन द सेंस मागीर कोंकणी पिक्चरां काडपाची हें करपाचें गोंयकारांक एक तेणें प्रोत्साहन दिलें म्हणजे आसा डिमांड आसा कोंकणी भाशेक कोंकणी पिक्चरां त्या निमतान आमचो गोंयचो लोक कोंकणी पिक्चरा कडे मातसो वळो आनी थंय ईफी प्रोग्राम जाता पणजे तो वर्सा वर्स जाता आनी तो इतलो बरो जाता आनी तेज्या खातीर आख्खें गो गोवा हें आख्खें दुनीयेंत फेमस जालां आनी थंय गोंयचें न्हू की बाकीचें सगळें इंडियेचो आख्खो कल्चर थंय येता आनी ते आपले पिक्चर आपलो कल्चर हो सगळो थंय प्रेजेंट करता आनी तो इवेंट खरोच एक गर्वाची गोश्ट अशी आसा आनी खरेंत मनोहर परिकर जे आमचे माजी मुख्यमंत्री आशिल्ले खरें म्हाका तेंचो खुप्प अभिमान वाडटा